हाँ जी भैया नमस्ते सब ठीक भैया मजे में मैं सोच रही थी मुझे कुछ लेना है और मैंने आपको काॅन्टैक्ट किया आप मुझे बता सकते हैं आपके सॉप पर कैसा मिलता है क्या चीज मिलता है कितने रेट में मिलता है अच्छा भैया अच्छा भैया अच्छा भैया तो भैया मैं सोच रई थी होम डिलीवरी करते हैं आप पर किलोमीटर के हिसाब से वो भैया वो भैया थैंक यू भैया बताने के लिए तो भैया मेरा पन्द्रह किलोमीटर दूर है घर और भैया मुझे आपकी सॉप पर क्या क्या मिलता है आप थोड़ा बताइए मुझे अच्छा भैया जैसे गेहूँ चावल सत्तू चने ये सारी चीजें मिल सकती हैं आपकी दुकान पर अच्छा भैया बासमती इस्टार कितने में पर के जी कितने हैं बासमटी इस्टार आरे भैया ज़्यादा बता रहे हो थोड़ा कम करिए भैया

भैया तब ठीक है कोई बात नहीं चलिए ठीक है मैं अगर ले भी ले रही हूँ तो भैया जैसे कि मिलावट वगैरह आज कल हो जाते हैं पॉलिस वगैरह कर दिया जाता है जिससे चमक आ जाते हैं लेकिन उतना अच्छा ब्रांड नहीं रहता ऐसा तो कुछ दिक्कत नहीं होगी हाँ भैया तो मतलब आप खुला तो खुला नहीं देंगे भैया

चलिए ठीक है ठीक है भैया ठीक है नमस्ते भैया धन्यवाद समझ गई